میرا بچپن سے ہی سوگ رہا ہے شعر اور شاعری لکھنے کا آ جو کہ میں سمے سمے پر کرتا رہتا ہوں اور جو میرے اسکول کے سم ٹائم سے ہی چلا آ رہا ہے جو اسکول میں ہی میں کافی فیمس تھا شعر اور شاعری لکھنے کے لیے اِس کے بعد میں کالج یعنی یونیورسٹی آیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ایک اُردو کا بہت بڑا ادارہ مانا جاتا ہے جس میں کافی تہذیب سے اور لوگ اُردو بولتے ہیں اور یہاں شعر اور شاعری بھی بہت ہے تو یہاں آنے کے بعد میں نے بہت سے پروگرام میں حصّہ لیا اور شعر و شاعری میں انعامات پائے جس میں بہت سے میرے دوست تھے جو مجھ سے اپنے لٮٔے شاعری لکھوانے کے لٮٔے مجھ سے کہتے رہتے تھے تو جس میں میں نے کچھ میرے خاص دوستوں کے لٮٔے تحفے کے طور پر شاعری لکھی جو اُنہیں کافی پسند آئی اُس کے بعد اُن نے دوسرے دوستوں کو بتایا اب وہ لوگ بھی مجھ سے اُسے ساعری کو لکھوانے کے لٮٔے گزارش کر رہے ہیں اور میری شاعری کو سُننے کے لٮٔے بے تاب رہتے ہیں جو شان ٹائم ٹائم پر چلتا رہتا ہے اور جو یونیورسٹی کے لیول پر بھی کام کرتا ہے یہی میرا کچھ تحفے ہوتے ہیں